ہاں مجھے ڈرائنگ کرنا پسند ہے بٹ ہاں میں نے اسکول سے بالکل نہیں سیکھی کیونکہ اسکول میں میں نے کیجولی لیا اتنا دھیان نہیں دیا کہ ہاں اسکول سے سیکھ لیتی تو اور زیادہ بہتر پھر میں نے کالج گئی کالج سے ہاں میں نے آرٹس لی آرٹس میں میں نے یہ بی اے کیا تھا تو مجھے اچّھا لگا کہ ہاں ڈرائنگ بھی کچھ اہمیت دیتی ہے کیونکہ ڈرائنگ ایک بہت اچھی کلر اس سے آگے کریر بناتی ہے ڈرائنگ اب میں کیا کرتی ہوں کہ اب میں یو ٹوب پہ چینل چینل بناتی ہوں کیونکہ مجھے کالج سے کافی ساری اچھی ڈرائنگ بنانا آ گئی ہے آرٹس لی تھی تو آرٹس میں تو مزہ آتا ہے آرٹس کرنا میں اچّھا لگتا ہے آرٹس سے میں نے ڈرائنگ ہوا تھا میں نے یو ٹوب چینل پہ چینل پہ میں نے اپنا چینل بنایا

آگے ویڈیو جو میری آرٹس ہے وہ دنیا کو دکھے انسٹیٹیوٹ دنیا کو دکھے میرے فالوورس بھی کافی ہو گئے ہیں ماشاء اللّہ سے کہ ہاں اچّھا اچّھا ہے اس لیے میں اچّھے سے کرتی ہوں بٹ ہاں جو آگے آگے جو آرٹس لینا چاہتے ہیں ان کے لیے تو یہی پرفکٹ ہے جیسے کہ بی اے بی ایف اے بی بی اے ان سے کرتے ہیں تو اور بھی کیونکہ ان سے لیے انسٹٹیوٹ بھی کافی سارے سرکار نے بنا دیے ان کے لیے فائدہ رہے گا اور کیونکہ ان سے نا کریر اپنا اتنا اچّھا بنا لے گئے لوگ باگ کہ جیسے کہ میں ہوں اب اب میں نے یہ کیا ہے یہ کورس کیا ہے تو میں اب ہاں اب میں سیکھ رہی ہوں کیونکہ اب مجھے اتنا اچّھا لگ رہا ہے کہ ہاں ڈرائنگ بھی کچھ کریر ہے آرٹس بہت اچّھی چیز ہے کہ آرٹس میں بھی اپنا کریر بنا سکتے جیسے کہ میں نے یو ٹوب میں کیا ہے مطلب ہاں لوگ باگ کو اتنا تو دکھنا